اتر پردیش کے اندر بہت سارے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں یہاں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں یہودی بھی ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ برداشت کے ساتھ رہتے ہیں ایک دوسرے لوگوں کا احترام کرتے ہیں اگر اذان ہوتی ہے تو مندر والوں جو ہیں پجاری وہ گھنٹہ نہیں بجاتے اگر گھنٹہ بج رہا ہے اور تو پھر مسجد میں جو امام ہوتے ہیں وہ اپنی اذان کو ان کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں تہوار آتے ہیں تو ہندو مسلم ایک دوسرے کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اگر ان کے یہاں کاوڈ نکلتے ہیں تو ان کو پانی پلاتے ہیں گرمی کے موسموں میں ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں جب بارش ہوتی ہے اور وہ ان کے اوپر خوب مالائیں برساتے ہیں اسی طرح جب رمضان کے دن آتے ہیں عید آتی ہے مسلمان نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں استقبال کے لیے یہ چلتا رہتا ہے آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں کوئی جھگڑا اس طرح کی چیزیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں وہ جھگڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ حالات خراب ہوں ماحول خراب ہو اور اس سے ان کو فائدہ ہو لیکن وہ فائدہ نہیں ہوتا اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں لیکن برائی جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور اچھاٮٔی زیادہ ہوتی ہے اس لیے بہت احترام کے ساتھ میں اگر دوسرے کا ریلیجن جو ہے وہ بنا رہے آپس میں تو اس طرح رہتے ہیں بہت زیادہ